हाँ मेरी पसंदीदा बूक है हिंदी की मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ मुझे अत्यधिक पसंद है क्योंकि उसमें प्रेमचंद के फटे जूते जैसी कहानियाँ आती हैं नेताजी के चश्में उन कहानियों को पढ़ने में मुझे काफी मज़ा आता है इसलिए इन किताबों को और इन कहानियों को मैं काफी पढ़ता हूँ इस तरह की कहानियाँ आगे भी सीरीज में आती हैं तो मैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना अत्यधिक पसंद है